جی سلام علیکم جی محمد ابصار عالم بول رہا ہوں پورنیہ ضلع سے لائن سے جی آپ بروکری کرتے ہیں جی زمین کے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ایک زمین وغیرہ کے خرید و بکری کے لیے آپ مطلب کہ زمین دلواتے ہیں کسی کو مجھے جی جی آپ کے بارے میں ایک معتبر شخص ہیں فلاح الدین صاحب ہیں اس نے آپ کا مجھے نمبر دیا ہے اور وہ بولے تھے کہ فلاں صاحب ہیں آپ ان سے بات کر لیجیے گا اور اس زمین کے متعلک وہ ساری باتیں آپ کو بتا دیں گے اچھا اچھا رکیے ایک منٹ ایک منٹ جی آپ کا جو جی اس میں آپ ریٹس ریٹ کے متعلک مت پوچھیے مجھے لوکیشن بھی اچھا ملنا چاہیے حضرت گنج کے علاقے میں اور جو بھی ریٹ ہوگا میں ان کو پے کر دوں گا لیکن زمین اچھی ہونی چاہیے روڈ سائڈ ہونی چاہیے تو آپ اگر مہربانی کر کے اگر آپ مجھے زمین دلا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی جی جی تب بھی وہ مطلب کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ حضرت گنج میں کسی جگہ اگر خالی ہے کوئی زمین بک رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں جی میں وہی میں وہی چاہ رہا تھا اور سارے بہت سارے بروکر ایسے ہیں ٹھیک ہے بات تو کر لیتے ہیں جب حقیقت تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ زمین کسی اور کے نام سے ہے یا پھر بیچنا چاہتا ہے تو میں یہی یہی جاننا چاہتا تھا کہ آپ مجھے ایک دم کوئی بھی جھول والا زمین نہ ہو اور مجھے آسانی کے ساتھ آپ زمین بھی بیچ سکیں جی جی جی جی آپ جی آپ اس کے متعلک جس وقت بھی آپ چاہیں کال کر کے مجھے آپ بلا سکتے ہیں اور زمین دکھا سکتے ہیں میں ریڈی ہوں اب رہی بات کہ زمین کتنا تک کم سے کم ہوگا کٹھا پانچ سے سات لاکھ تک کٹھا جی بہت بہت بہتر ہے جی یہ آرام سے میں لے سکتا ہوں اس کو لیکن زمین لے لوں

جی جی جی ضرور ضرور جی اللہ حافظ